हॅं कहू की जानकारी प्राप्त करऽ के अछि अच्छा तऽ ओकरा हॉस्पिटल के बारेमे जानऽ चाहै छी सीतामढ़ी के स्वास्थ ब्यबस्थाके की कहुँ ओते बढ़िऑं नहि कहल जेतै इहाँ किछु नहि छै एतऽ आदमी के अभी जते भी हॉस्पिटल सभमे उपकरण सभ छै तऽ एहि चलते अहाँके ओकर ब्यबस्था छबे नहि करै किछो तऽ परेशान रहै छथि पेशेन्ट सभ

से ओ अपन काम सहीसँ नहि करै छै लेकिन आदमी के मजबूरी छै तऽ जाइ छै तैयो तैयो जेनाकि अहाँके टाइम सँ किछु अहाँके नहि डॉक्टर के नहि देखाबैके टाइम से अहाँके हॉस्पिटल मे ओ रहै छथिन रुकल आबै छथिन टाइम सँ नहि कोनो भी डॉक्टर अहाँके टाइमली अहाँके नहि पहुँच पैता अलगसँ जे छै से अलग हॉस्पिटल चलबै छथिन ओहिमे बेसी पैसा खर्च कए कऽ जाउ तऽ ओहिमे अहाँ देखा सकै छी आ सरकारी बलामे जे छै से अहाँके नहि मिलत ओते सुबिधा आओर छबे नहि करै आओर ब्यबस्थो नहि छै बहुत रङ्ग के अहाँक तकलीफ दुख सभ होइत ये अहाँके बीमारी सभ रहै छै ओकरा देखभाल करऽ के लेल ओकरा अहाँके नहि रहै छै जे हऽ जे डॉक्टर सभ रहत अहाँके दबाइ सभ सरकारीमे अहाँ एना समझियौ जे सरकारीमे अहाँ नहि करबा सकै छियै किछो ओहि के लिए अहाँके अगर कोनो पैघ बीमारी भऽ गेलै तऽ सीतामढ़ी मे अहाँके प्राइवेटोमे नहि मिलै छै अहाँके कोनो स्वास्थके अहाँके सुबिधा नहि मिलत तहन आगे सीधे डॉक्टर सभ कहै छथिन जे रेफर कऽ दै छथिन जे मजफ्फरपुर जाइए आ मजफ्फरपुर जाइए नही तो पटना जाइए तै लए कि एतऽ तऽ छबे नहि करै अखन जे नया नया तकनीकी सभ एलैहँ मेडिकल लाइन मे तऽ एहि सभमे नहि छै तऽ एहि सभके तऽ आब पेशेन्ट सभके परेशानी भोगऽ पड़ै छानि ने ई सभ देख ई सभ देथिन कि हिनका सभके तऽ जते गोरमेन्ट के आबै छनि ट्रेनिंग ओतबे देथिन लेकिन ट्रेनिङ्ग देबौ करथिन तऽ अहाँके हुनको पास मुँहसँ कहथिन साधन थोरे ही हि छै साधन अहाँके दऽ देता साधन तऽ गोरमेन्टे दथिन ने स्वास्थ के जे आब न जे केना ओकर स्वास्थ के आदमी स्वस्थ केना रहैए ओकर बीमारी के उपचार केना हेतै तऽ एकर तऽ ब्यबस्था जे छै से अहाँके गोरमेन्ट दऽ सकै छै अहाँके ओ आशा दीदी सभ तऽ नहि दऽ सकै छथिन आँगनबाड़ी केन्द्रसँ नहि मिल सकै छै ओतऽसँ अहाँके दै छै आब जेना कोनो दबाइ बाँटऽ के लेल छै अहाँके टेबलेट रहै छै अहाँके आइरन के टेबलेट रहै छै तऽ अहाँके बहुत रङ्ग के चीज छै से अहाँके आशा के मिलै छै बाँटलए तऽ ऊहो कहबै तऽ अहाँके सभ आशा बटबै नहि करै छथिन किछु छै जे अहाँके राखि लेलनि ब्लैक सँ बेचऽ के लेल किछु छै जे अहाँके ओहुना नहि देलनि देबे नहि केलनि अपना आरामसँ रखने रहलनि से होइ छै एम्बुलेन्स के सुबिधा छै अऽ गाड़ी सभ छै हॉस्पिटल सभमे लेकिन ई चीज अहाँके टाइमली बजेबै तऽ आबिये जायत ओकर कोनो गेरेन्टी नहि छै किएकि एम्बुलेन्स देखै लऽ रहै छै ओहिमे बहुत एम्बुलेन्स खराबे रहै छै बुझलियै अबै छै कोनो कोनो एबो करै छै टाइम सँ आओर किछु ठीक ठीक छै बाइ